आमी सदांच गोरवांक म्हणजे अशें उदक बिध न्हांणप म्हणजे तांकां कितें जालें जाल्यार तें पांय लागता तोंडान लागण जाता तेन्ना तांकां विडचे उदक न्हांणप तांकां बरें उदक पिवपा दिवप अशें करून काळजी घेतालें आनी समज कितें जाल्यार रोकडो डॉक्टरा हाडून चॅकअप करप हें वॅक्सिनां मारप अशें करना कितें जाता तांचे दूद काडटा समज तें दूद काडटा म्हणटकीर तांचे बरें नाशिल्लें मनशां पिता म्हणटकीर तांकां लागू जावपाक शकता अशें म्हण वेळचे वेळ तांकां मातशें कितें दिसता म्हणजे बरें ना अशें दिसता जाल्यार रोकडी आमी डॉक्टरा हाडून तांची तपासणी करताले आनी तांकां योग्य तो उपचार करताले